कोविड नाइन्टिन जे वक़्त में त असांजे टुकड़े जी ॾाढी हालत ख़राब हुई असांजे आसे पासे में चङा ई बिल्डिंगनि मां माण्हू कोविड नाइन्टिन जो शिकार थिया हुया पर असां पंहिंजे परिवार खे ॾाढो ठीकु रखियो हुयो असां उन लाइ सुबुह जो उथी करे गरम पाणी बि पीअंदा हुआसीं उन खां पोइ शाम जो काड़ो बि पीअंदासीं घर जी रोटी खाइंदा हुआसीं ॿाहिरा कुझु बि न खाईंदा हुआसीं ऐं जेतिरो थी सघे पियो असां हिकु ॿिए खां थोरो थोरो परे ई रहूं पिया ऐं ॿि ॻाल्हि असां सेनिटाइज़र चङी तरह यूज़ कयूं पिया जीअं त असांजे हथनि जा जेके ख़राब जीवड़ा आहिनि उहे मरी वञनि ऐं ॿाहिरा जेके असां शयूं वठी अचूं पिया त चङी तरहां धोई करे खाऊं पिया या धोई करे उन्ह शयुनि जो वापर कयूं पिया ऐं अगरि कोई असांजे घर अचे बि पियो त उनखे बि असां बराबरि सेनिटाईज़ करे करे उनखे अंदरि अचणु पिया ॾियूं ऐं अगरि असां कंहिंजे घर बि वञू पिया त उन्हनि खे बि चयूं पिया की तव्हां बि पंहिंजो ध्यानु रखो ऐं असां बि पंहिंजो ध्यानु रखूं ईअं त असां मिली करे उहा वक़्त खे गुज़ारियोसि पर उहो सभनीनि जी ज़िंदगीअ जो ॾाढो ॾुखियो वक़्त मञियो वियो आहे